खरें म्हणजे हांव एक शास्त्रीय गायक आतां हांवें म्हजें कॉलेज सोंपयलां आनी हांव वीस वर्साचों आसा जवळ जवळ सात ते आठ वर्सां पयलीं हांवें गायनाचें वर्ग सुरू केल्लें ते म्हणजे म्हार्दोळ हांगा श्री रामकृष्ण सुर्लकर सर जेंकां सगळेच वळखतात एक उत्तम अशे पेटी वादक आनी गायक हांचे कडेन सगल्यांत पयलीं हांवें म्हजे संगिताचे क्लास सुरू केले म्हाका दिसता हांव तेन्ना तिसरेन शिकतालो आनी खरें आसा त्या काळार तर आयच्या सारके गुगल किंवां यू ट्यूब इतलें प्रख्यात नाशिल्लें आनी म्हजेय कडेन ती टॅक्नोलॉजी नाशिल्ली सो तेन्ना अशेंय नाशिल्लें की बाबा ऑनलायन इंटरनेटा वयल्यान शिकतलो नो तशें नाशिल्लें एक गुरूच शिकोवपा शकतालो आनी खरें आसा तुमी जर खंयचेय गुरू कडेन वतात आनी तो तुमकां आपल्या फुड्यांत बसोवन तानपुरो आनी पेटी लावन तुमकां शिकयता जाल्यार खऱ्या अर्थान तुमकां ताचें ताचें म्हत्व आनी खऱ्या अर्थान तुमी शिकतात जवळ जवळ पांच ते स वर्सां ताजे कडेन शिकलो आनी तांणी ताजे कडेन जितलें जालें तितलें म्हाका शिकयलें आनी तांणीच म्हाका सांगलें की आतां तूं एका बऱ्या गुरू कडेन चल एक विद्यालय जॉयन कर आनी डिग्रीच्यो परिक्षा दी सो थंयच्यान म्हजो दुसरो प्रवास सुरू जालो थंयच्यान हांव साखळे आयलों आनी आज मेरेन हांव सांखळे खरें म्हणजे शिकतां सांखळे येवन म्हजें म्हाका जो गुरू मेळ्ळो तेजें नांव रामचंद्र नायक मूळ शिरगांवचो रावपी होंणा हांगा हांव ताचे कडेन गेलों आनी म्हाका कळ्ळें की अखील भारतीय गंधर्व विद्यालय ह्या संस्थेक तो कनेक्टेड आसा तो गोंयान तांच्या वतीन परिक्षा घेता म्हणून हांवें आनी जेन्ना हांव ताजे कडेन गेलो तेन्ना ताजें ज्या तरेन तांणी म्हाका वेलकम केलें ज्या तरेन म्हाका बसयलो आनी पयलो क्लास घेतलो म्हाका तें खूब आवडलें आनी म्हणून हांवें थारायलें की आतां फुडलें जें संगिताचें शिक्षण आसा तें रामचंद्र सरा कडेच करपाचें आनी थंयच्यान म्हज्यो परिक्षा सुरू जाल्यो प्रारंभीक प्रवेशिका प्रथम प्रवेशिका पूर्ण आनी आतां माध्यमा कडेन हांव पावलां आयच्या टायमार ट्यूटर आसप संगितानच न्हय खंयच्याय फिल्डान तुमका एक ट्युटर आसप ही अत्यंत गरजेची गोश्ट आसा आमी म्हणटात न्हय म्हणजे आयच्या वेळार की बाबा हांव यू ट्युबाचेर पळयतलो आनी शिकतलों पूण तें तशें जायना यू ट्युबा वयल्यान तो जो शिकयता पळय तो तुमकां होमवर्क दिवपाक शकना तो तुमकां तापोवपाक शकना तो तुमकां हें अशें म्हण रे हें तशें म्हण रे हें सांगपाक शकना पूण जर तुमकां स्वताचो गुरू आसा गायन गुरू आसा जाल्यार तो तुमकां सांगपाक शकता तो तुमकां तापयतलो तो तुमची लज काडटलो तुमकां जर एक सादें शिकोपा गावपाक येना जाल्यार म्हणून म्हजो विश्वास करा ह्यो सगल्यो गजाली जेन्ना करता एक गुरू आनी मागीर जेन्ना तो शिश्य म्हणजे तुमी जशे तेणे शिकयल्लें तशें जेन्ना तुमी म्हणपाक लागता तुमी परफेक्शन ताका दाखयता तेन्ना तुमच्या परस चड सेटीसफेक्शन त्या मनशाक येता म्हज्या हिसपान गायन ह्या फिल्डान पयशांक म्हत्व आसाच पूण पयशां परस चड गुरूचो शिश्य कितलो शिकला तेचें शिक्षण ताका मेळ्ळां तें तो खंय व्हरून पावयता आनी त्या शिक्षणाचो आपल्या गायकीन कसो वापर करता हें चड म्हत्वाचें आसता उलोवपाचें म्हज्या सरा बद्दल म्हणजे तो एक सिंसियर आनी डिसिप्लीन मनीस म्हणजे ताका अस्त्यावस्त गोश्टी आवडना कोणूय आयलो आनी ताजे कडेन किदेंय डिमांड केलें की आपल्या हाका हें शिकय तर तो तें पटोवन घेयना ताजें आपलें कांय रुल्स आसात ताजें आपलें कांय वेज ऑफ टिचींग आसात त्याच्या प्रमाणें तो शिकयता म्हजो संगिताचो अणभव कसो आशिल्लो आयज मेरेन हाचे परस हांव अशें म्हणूं शकता की म्हजो अणभव अजून पूर्ण जावंच ना शास्त्रीय संगीत इतलें खोल आसा शास्त्रीय संगिताचो जो समुद्र आसा तो इतलो खोल आसा की तुमी विचार करूं शकना कित्येकशे गायक जाले गोंयांतल्यान कितलेकशे गायक जाले तेंचे संपूर्ण आयुश्य गेलें पूण तरी आसतना तांच्यांनी हो अखंड संगिताचो समुद्र जो आसा तो पळोवपाक ते पावले ना पंडीत जितेंद्र अभिषेकी म्हणा किंवां श्री दिनानाथ मंगेशकर म्हणा किंवां लता मंगेशकर म्हणा कितलिशीं नांवां आसात कितलींशीं नांवां आसात जेचे कडेन आमी ओन पळोवपाक शकता आनी म्हणू शकता की हय ही व्हडलीं नांवां जेंच्यांनी एका काळार संपूर्ण संवासाराचेर आपल्या आवाजान राज्य केलां ते गोंयच्या मातींतल्यान वयर सरल्यात ते ह्या गोंयच्या मातीचे लोक आनी म्हणून म्हणटा खंयचीय गोश्ट आसूं संगितांतली ती गोश्ट आपल्या पिवर हार्ट म्हणटा पळय तातून शिकपाक जाय तुमचो जो कोण गुरू आसा ताका जितलो मान दितले तितलो कमी कारण संगीत शिकप आनी संगितान उत्साद किंवा जे किदें आसता व्हडल्यो पदव्यो मेळोवप अत्यंत कठीण आसता आनी अश्यो पदवो घेवन जे येतात तुमकां आपले सगले नोलेज दितात म्हाका म्हाका याद जाता म्हजो जो पयलो सर आशिल्लो रामकृष्ण सुर्लकर सर जो आतां एक सात आठ दिसां पयलींच तो संवसाराक ते अंतरले तो मनीस केन्नाच फी मागिनाशिल्लो कोणूच मागिना आतां जो म्हजो जो सर आसा रामचंद्र सर केन्नाच मागिना पूण हाजो अर्थ असो न्हय की हांव डिले करतां किंवां हांव दिना हांव प्रामाणीकपणे दितां पुणून तांकां मेनली किदें जाय आसता तर तें तुमकां तुमी संगीत शिकलेले फी मागीर हांवें जें किदें शिकयलां हाका तें तेका कळटा काय ना हांव जें शिकयलां ताका जर फाल्यां कोणी प्रोग्रामाक आपयता जाल्यार तो तेजो सारको वापर करता काय ना हांवें जे जे हेका राग शिकयला परिक्षेक बसता तेन्ना तश्याक तशे म्हणटा काय ना हाचेर चड भर आसता हाका चड म्हत्व आसता गायन एक अशी कला आसा जी सहसा प्राप्त जायना सहसा तुमकां थंय सॅटिसफेक्शन किंवां सक्सेस मेळना आनी गायन गुरू आसप आनी एका महान मनशान तुमकां आपली कला दिवपाचे दिवपा खातीर एग्री करप एक एक भाग्य आसा म्हणून हांव सांगूक सोदतां की तुमकां जर गायन बऱ्या तरेन शिकपाक जाय जाल्यार एक गुरू सोदात आनी त्या गुरू कडेन वचात ताका जो रिसपेक्ट जाय तो ताका दियात आनी बऱ्या तरेन शिकात मागीर तुमकां कळटलें खऱ्या अर्थान की गायन ही एक कितली ही व्हडली हें कितलें व्हडली कला आसा आनी गायनाचो गुरू आसप एक अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा